हेलो हम हम बाहरसँ आएल छियै मिथिलामे एतऽ कोन सभ पाबनि त्यौहार सभ होइत छै जे बहुत प्रसिद्ध होइत छै मिथिलामे

हूँ हँ हँ अच्छा अच्छा

हूँ हूँ जहि पाबनिके मतलब जे बहुत मान छै मिथिलामे ओइ पाबनि सभके हमरा कनिटा बताए दिअ ने नामसँ मौशरा मदुश्राओणी मदुश्राओणीमे कोना होइत छै बिध सभ जेना मदुश्राओणी सभ भेलै कोन महिनामे होइ छै अच्छा भरदुतिआ अच्छा अच्छा अच्छा बरसाइत बरसाइत पाबनि कोन महिनामे होइत छै अच्छा ओ सभ कै सकैत छै ने ई पाबनि बरसाइत पाबनि सभ कै सकैत छनि अच्छा अच्छा आओर सभ पाबनि कोन सभ होइत छै अच्छा बरसाइत ई मदुश्राओणी कोना पूजल जाइत छै अच्छा ओहिमे ओहिमे कोना होइत छै बिध सभ अच्छा अच्छा अच्छा आ बरसाइत अच्छा अच्छा अच्छा आओर ई जे होइत छै बरसाइत कोना पूजल जाइत गौड़ कोना पूजल जाइत छै कोन मंत्रके उच्चारण करल जाइत छै कोनो मंत्र कऽ ओ ओहि मंत्रके बारेमे कहु तऽ अच्छा अच्छा हूँ हँ हँ एखन तऽ आएले छी हम ने हमरा बताएब सभ पाबनिके बारेमे ठीक छै हम ठीक हँ